हाँ बोल रहा हूँ आइसक्रीम ठीक है आपको ब्रेक में चाहिए या आपको गिफ्ट में चाहिए ब्रेक में चाहिए न ठीक है किस कहाँ पे पहुंचानी है मुझे आइसक्रीम ठीक है सर ठीक है वहाँ तो हमारी डिलिवरी है पहुँचा देंगे हम लोग अच्छा सर में जानना चाह रहा था कि आपको ये किस में चाहिए ऑइल बेस चाहिए या क्रीम बेस चाहिए सैम्पल तो संभव नहीं हो पाएगा मैं वो क्रीम बेस पहुँचा दूँगा मेरे पास है अभी इस टाइम वनीला भी है और बटरस्कॉच भी है दोनों पहुँचा दूँगा आपको

ठीक है सर मैं भिजवा दूँगा आपको अभी में आपको जो आपको जरूरत है वो भिजवाता हूँ इसका बिल आपके मोबाईल पर में व्हाट्सअप मैसेज कर दूँगा ठीक आप इसका पेमेंट अभी ऑनलाइन कर देंगे पेमेंट आपको इसमें अभी देना पड़ेगा हाँ भुगतान आपको पहले करना पड़ेगा मैंने आपको अभी रेट कार्ड भेज रहा हूँ आप रेट कार्ड देख लीजिए मेरे पास अलग अलग कम्पनीयों की हैं आपको कौन सी कम्पनी की पसंद हैं उस कम्पनी के हिसाब से मुझे बता दीजिए रेट कार्ड आपको यहाँ मेसेज कर रहा हूँ फिर आप मुझे पेमेंट कर के मुझे आप सूचित कर देना मैं पहुँचा दूँगा समान आपके पास और आपको ज़्यादा चाहिए जैसे बता रहे है कि कल आपके यंहा कोई प्रोग्राम है तो उसके लिए भी अभी आपको मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा मैं कल व्यवस्था करा दूँगा मैं एक लड़का भी पहुँचा दूँगा जो वहाँ पे सबको वित्रित भी कर देगा और आपको उसके लिए अलग से भी लड़का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे पास कूलर है फ्रीज़ है वो भी लग जाएगा पे तो फ्रीज़ के साथ आपको मिल जाएंगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी वो सब जिम्मेदारी मेरी है एक बार बस आप में आपको रेट कार्ड भेज रहा हूँ एक बार इसका देख लीजिए के कितने की आपको पड़ेगी क्रीम बेस ही दूँगा क्रीम बेस ज़्यादा अच्छी रहती है आपको मेरी क्वालिटी में दिक्कत नहीं आएगी ठीक है न सर देखिए सर डेढ़ सौ रुपए का एक ब्रेक आता है वनीला का और एक सौ अस्सी का एक बेक आता है बटरस्कॉच का तो आपको एक और दो कि उसमें चाहिए तो तीन सौ साठ का आपको पड़ेगा वनीला और डेढ सौ का आपका पड़ेगा वो वो मैं रेट उसमें आप जितना ये मेरे को उसमें छूट देना होगा में दे दूँगा आपको तो मान के चलिए की अगर मैं डिस्काउंट कर के भी आपको दूँगा तो तीन सौ बीस का पड़ेगा इसमें आपको दो वनीला और एक बटरस्कॉच आ जाएगा तीन सौ बीस में कर दूँगा में हाँ हाँ पेमेंट आप मुझे जैसे भी करना चाहे फोनपे वो सब आप कर सकते है कोई दिक्कत नहीं है उसमें है ना नहीं नहीं नहीं अभी सेम्पल का मैं आप भेजिए सेम्पल आप चेक कीजिए पसंद आता है तो फिर आप मुझे ऑर्डर दे देना में सब में आता हूँ बेंक भेज दूँगा मेरा अकाउंट डेटेल्स आप पेमेंट उसमें कर देना है ना

ठीक है सर ठीक है ठीक है सर भेजता हूँ जरूर जरूर सर जरूर जरूर ठीक है सर धन्यवाद